हाँ हाल ही में मैंने एक फर्नीचर वाले भाईसाहब से सोफ़ा खरीदा था जिन्होंने मुझे बहुत गंदा और बहुत घटिया सोफ़ा दिया मैंने यही सोच के सोफ़ा खरीदा था कि मेरे एक नया घर बना है उसमें मैं सोफा डालूँगी उसकी जो प्लाई थी वो बहुत बेकार थी जैसे ही हम लोग दस दिन भी उस सोफे को नहीं चला पाए आप कोई चीज़ दे रहे है तो कम से कम ठीक तो दें लेकिन उस सोफ़े कि जो क्वालिटी थी वो इतनी खराब थी कि मैं क्या बताऊँ वो टूट गया बैठने से ही टूट गया मेरे भाई ने थोड़ा सा पैर उसपे रख़ा टूट गया उसका कपड़ा इतना गंदा था कि खींच रहा था मतलब उसकी जो बैलबेट थी न वो थर्ड क्लास क्वालिटी की थी अपन तो प्रयास करते हैं कि कोई अच्छी चीज़ ने लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा दे दिया कि मैं आपको क्या बताऊँ नीचे से प्लाई टूट गई उसके जो गट्टे होते हैं नीचे वो टूट गए तो मैं तो यही कहूँगी कि भई आप जो चीज़ दे रहे हैं तो अच्छी तो दें बस मेरा यही कहना है कि आप किसी भी ग्राहक को कोई भी चीज दें अच्छी दें ना तो उसकी क्वालिटी है कुछ हम लोगों को अच्छा बताया लेकिन उसने बहुत ही बेकार और घटिया किस्म का सोफ़ा दिया मुझे मैंने तो यही चाहा था कि एक अपन नया सोफ़ा ले रहे हैं तो अच्छा लें कुछ ज़्यादा ही तो पैसे लगते लेकिन उन्होंने हमको अच्छा अच्छा टीपाने के चक्कर में खराब दे दिया जैसे हमने उसको घर में रखा उसको यूज़ किया तब पता चला कि थर्ड क्वालिटी का सोफ़ा है बस आप जो भी चीज़ खरीदें देख के खरीदें हम तो बेवकूफ बन गए आप ना बनें